हमरासभके इलाकामे बहुत सारा खेल छै कबड्डी क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन जैसेकि क्रिकेट देखियौ क्रिकेटमे हो गेल एगारह एगारहके प्लेयर बनयली एगो वाइस कैप्टन एगो कैप्टन रखली आओर खेलली अच्छासँ खेल खेलली जीत कऽ जितली भी अच्छासँ कबड्ड कबड्डी कबड्डिओ खेलैत छी खेलली बहुत शौक छै कबड्डी खेलैके कोइ ऐसन न बात छै बहुत पहिनेसँ हमसभ खेलैत छियै बचपनसँ खेलिते खेलिते एक बेर गोरो तोड़ि लेने छियै ऐसन लेकिन जितली खेलमे हमरासभके बहुत आनन्द छै आओर हमसभ गाममे भी अभी भी खेलैत छियै घरपर भी खेलैत छियै शामकेँ बैडमिंटन दू बजेकेँ कबड्डी खेलली खेलमे इंटरेस्ट रहैके चाही ओहिसँ आदमीकेँ खेलयसँ आदमीकेँ हड्डी मजबूत होइत छै हड्डी मजबूत भेल तऽ संतुष्ट रहल कोइ बिमारी नहि भेल शरीरमे अच्छा अच्छा खेलयके पड़ैत छै जे बैडमिंटन खेलली ट्वेंटी ट्वेंटीके दूगो प्लेयर रहली आरामसँ खेलली एक दू घण्टा दू तीन घण्टा खेल लेली आ शरीरमे भी संतुष्टि कनि भए गेल जे हँ खेलली हेँ साँझमे खेलैके मौजे किछु आओर छै हमसभ देखियौ क्रिकेटमे सभसँ अच्छा मस्त बुझाइत छै लेकिन कबड्डी भी खेललियै सभ खेल खेलैमे इंटरेस्ट रखैत छियै आइ भी खेलली हे आइ भी जीतली हेँ खेलली हे तऽ आओर खेलैके चाहियै अहाँसभ भी खेलू गामके आदमीसभके भी कहियौ खेलतै खेलयसँ आदमी सन्तुष्ट रहैत छै

खेलमे इंटरेस्ट रखैके चाहियै हमसभ आगेवलाके भी कहैत छियै देखू अहाँसभ बच्चासभके कहबै खेलैके लेल तऽ खेलसँ एगो कि होइ छै जे शरीरमे कोइ बीमारी नहि पैदा भेल बीमारी पैदा नहि भेल तऽ अच्छा शरीर रहल सन्तुष्ट रहल हड्डी मजबूत भेल हड्डी मजबूत भेल आओर खेलयमे बहुत चीज छै हॉकी तौकी बहुत खेललियै हमसभ अभी तक तऽ खेलते छियै आगे भी खेलबै बहुत सा खेलबै खेलमे देखियौ बहुत रुचि रुचि नामके एगो रुचिसँ प्यार हुए खेलमे एगो रुचि रहैके चाही जाहिसँ अहाँसभके प्यार छै वैसे करयसँ बहुत इंटेरेस्ट होइत छै अच्छा रहल अच्छा वातावरण रहल आओर खेलली हमसभ आओर फेमिलीवला भी हमरासभके कहलक जो खेल खेलली एक दू घण्टा फेर शाममे अयली खयली पीली खाना नाश्ता कयली खयली रातिकेँ आराम कयली बहुतसँ चीज सीखय पड़ैत छै